نیٹ فلکس یا پرائم جیسی اسٹریمنگ سروس اور پہلے کے سیٹلائٹ ٹی وی کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ یوزفل اور بہت ہی آسان بہت ہی زیادہ ٹیکنیکل ہے نیٹ فلکس اور اسٹریمنگ سروس باقی جو ہیں اس میں ہم لوگ بہت ہی آسانی سے ہمارے من پسند کی موویز پکچرس گانے ویب سیریز بہت ساری چیزیں ہم بآسانی تلاش کر سکتے ہیں جبکہ سیٹلائٹ ٹی وی جو ہوتا تھا ہمیں وہ لوگ جو دکھانا چاہتے تھے سیٹلائٹ سے ہمیں ہم وہی دیکھ پاتے تھے جبکہ اب ہمیں جو چاہتے ہیں ہم ہم وہ دیکھ سکتے ہیں نیٹ فلکس سے